हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम अछा हा हा भेण

हा हा हा त ठीकु आहे अरे भेण मां तव्हांखे घरु ॾेखारियां थो हा हा अठ सौ स्क्वायर फ़ीट जो अथव हे सॼी सिज जी रोशनी ईंदी आहे सिधो घर में त हूअ सॼी हवादारु बी आहे इन में कॾहिं लाइट बि बंदि न थींदी आहे वाचमैन बि रखियलु आहे कॾहिं कमु कारु पए थो वाचमैन बि कमु कमु कंदो सॼो सुठो रंधिणो बि सॼो सुठो ठहियलु आहे प्लेटफ़ॉर्म रंधिणे में आहे वॉश बेसिन सभु सुठे नमूने ठहियलु आहे बाथरुम में बि हिते आहे न हवादारु आहे न सॼो घरु टू बेडरुम हॉल अथव वॾो अंदरि सभु इहे लॻलु अथव पर इहे फ़्रर्नीचर आहे हुन में फ़र्नीचर बि मिलियो फ़र्निश आहे सॼो मकानु ऐं तमामु तव्हांखे सि सुठो ऐं लोकेशन बि हीअ सुठी आहे हिन पासे सोसायटी ठहियलु आहे अन लोकेशन सुठी आहे अंदरि बाग़ बग़ीचा अंदरि ठहियलु आहे तमामु इहो सुठो फ़ फ़्लैट अथव रोशनी बरोबरु ईंदी आहे इन में बालकनी बि ठहियलु आहे तव्हां बालकनी में बिही करे बि ॿाहिरि जो नज़ारो ॾिसी सघो था ऐं कॾहिं हिते लाइट बि बंदि भाड़ो त हिते पंजवीह हज़ार अथव टू बेडरुम आहे टू बेडरुम हॉल ऐं सुठी त पोइ तव्हांखे घटि करे ॾींदासीं न मुंहिंजे ख़्यालु थ्री बेडरुम आहे थ्री बेडरुम आहे त पोइ घटि तव्हांखे ॾि घटि कराए ॾींदासीं भेण अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे त ऐं तव्हांखे मां तव्हांखे जेको मकान मालिक आहे उन खां घटि कराए ॾींदोमांव समझुव त हीअं अघु छाहे कमीशन त उहो वन परसेंट लॻंदी आहे न वन परसेंट केरु सुञातलु हूंदो आहे त अधि अधि परसेंट बि वठंदा आहियूं हा सुञातलु हूंदो आहे त ओॾी महिल न हूंदो आहे रिलेशन सुठो हूंदो आहे त अधि परसेंट बि ॾींदा त उहो बि हलंदो उहे क़ाइदे सां हिकु परसेंट आहे तव्हांखे अधि परसेंट ते करे ॾींदासीं समझुव हिकु पासे खां ई तव्हांखे कमीशन ॾियणी पवंदी पंहिंजो हा हिकु पासे खां कमीशन ॾियणी पवंदी के ॿिनि पासनि खां वठंदा आहिनि त तव्हांखे हिकु ई पासे खां मां कराए ॾींदुसि कमीशन जो हिसाबु किताबु ऐं तमामु इहो सुठो इहो ठहियलु आहे फ़र्निश ई आहे पंहिंजो सॼो फ़र्नीचर बि आहे हवादारु ऐं सुठो त सोफ़ा सैट बि आहिनि रोशनीदारु आहे रंधिणो बि वॾो सुठो ठहियलु आहे प्लेटफ़ॉर्म हेठि ड्रॉवर्स आहिनि ख़ाना आहिनि तव्हांखे कंहिं कुझु बि न ठाराहिण जी ज़रूरत ई कोन्हे ऐं न को किथे रिपेयरिंग कराइण जी ज़रूरत अथव पूरो सुठो ई ठहियलु अथव पूरो नओं ठहियलु हा हा हा हा हा जी हा हा ठीकु आहे जी हा ठीकु आहे जी हा हा सुठो ठहियलु अथव चइजोसि हीउ त वाचमैन बि रखियलु आहे हा कॾहिं बि कुझु कमु कारु पए त तव्हां करे सघंदा हा अछा अछा ठीकु आहे भेण भले तव्हां ॻाल्हायो ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि हीउ सुठो अथव फ़्लैट हा लोकेशन सुठी आहे न इन करे थोरो भाड़ो वधीक वठंदा आहियूं पर मां तव्हांखे घटि कराए ॾींदोमांव हा जेतिरो तव्हां चवंदा हा घटि कराए ॾींदुमि ठीकु आहे भेण हा भई हा सही कयो